हां मेरा इक निक्का भ्राऽ ऐ इक साल निक्का मेरे कोला ते सिमिलर ते डिफरैंट कि'यां न डिफरैंट अस ओह् मतलब मैह्नती जैदा मेरे कोला जैदा मैहनत ओह् करदा जियां लाइब्रेरी जाना होंदा उ'न्नै स्टड्डी सैंटर ज्वाइऩ कीता दा हा इक ते में बी कीते दा हा बा में मतलब भन्नी भन्नियै जंदी ही मतलब कदें जाना ते कदें नेईं जाना अपने मन जि'यां मन करदा अ'ऊं उन्ना मतलब जाना इन्ना सीरियस नेईं ही अ'ऊं अबा ओह् इन्ना सीरियस कि मतलब हर दिन नौ बजे उन्नै जाना ते जाना गै जाना ते भी नौ बजे नौ बजे कोला ते सत्त बजे तक्कर उन्नै पढ़ाई गै करनी बिच इक घैंटा रुट्टी खाने ई औना ते मतलब डेह्ल्ली उ'न्नै मतलब बड़ा टाइम उ'न्नै इ'यां इन्ना मतलब नेहा गै कीता दा हा ते ओह् मैह्नती बड़ा ऐ मेरा भ्रा मेरे कोला ते जैदा गै मैह्नती ऐ ते उ'न्नै मैह्नत पढ़ाई दे आस्तै नेईं उ'न्नै मतलब साढ़ी हट्टी ऐ ते उन्नै कम्म बी बड़ा हट्टी बिच बी भापा दी बड़ी हैल्प कीती उ'न्नै हर बारी हां ते फ्ही हां अबा जदूं ओह् ओह् जाना होंदा उत्थै कोई आफिशियल कम्म होंदा जि'यां राशन कार्ड बनाना जां कोई जां ओह्दे बिच मतलब ओह ओह् ओह् कम्म में कीते ओह् कम्म जैदा आफिशियल कम्म जेह्डे़ हे ओह् में कीते ते उ'न्नै नेईं कीते दे हे ओह् ते और बाकी मतलब सिमिलैरिटी एह् ऐ कि अस थोह्डे़ डाउन टू अर्थ बंदे न दमें मतलब फैमली गै नेईं ऐ ते असें नेईं ऐ कोई पावर पैसे दा इन्ना लालच जां किश अस ठीक ऐ मतलब जि'यां चलै दा ते चलै दा ओह्दा कोई ओह् नेईं ऐ ते अस कोई बी कुसै ई दूए बंदे ई हैल्प चाहिदी होंदी ते अस मतलब दमें त्यार होंदे कोई पिच्छें नेईं हटदा दोस्तें ई हैल्प चाहिदी होंदी जां कुसै बी